ہیلو کیا آپ سویگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی میرے کو اپنی پسندیدہ ڈشٹ ڈش آپ کے یہاں سے آڈر کروانی تھی ایکچولی میں نے سنا ہے اپنی فرینڈ سے بھی سنا ہے میں نے آس پڑوس سے بھی سنا ہے آپ کے یہاں سے کھانے میں بہت ٹیسٹ رہتا ہے اور بہت سواڈشٹ رہتی ہیں آپ کی آپ کا کھانا تو میں نے بھی سوچا کہ میں اپنا کھانا دیکھوں منگوا کر ایک دن تو مجھے اپنی پسندیدہ ڈش منگ ڈش ڈش منگانی تھی کیا وہ مجھے میرے صحیح سمئے پر مل سکتی ہے ایکچولی مجھے شورما اور بریانی اور رائتا اور شامی کباب یہ منگوانی تھی تو یہ آپ مجھے گوتم بدھ نگر ضلعے میں سیکٹر سولہ پر آ کر سیکٹر سولہ میٹرو اسٹیشن کے پاس ہی آپ مجھے دے دیجیے لا کر اور اس کا رے بتا دیجیے گا کہ کتنے کی ہو گئی شکریہ